आं आंनि जिबनाव दामनाय देनायफोरखौहाय सोलोंनो गोबां गोसो दङमोन नाथाय आङो जिबनावहाय बेफोरखौहाय सोलोंनानै लानो हायाख्सै मानो होननानै बुङोब्ला जों जेब्ला स्कुल कलेजआवहाय जोङो फरायदोंमोन बे समावहाय दामनाय देनायनि सोमोन्दै जोंहा जेबो नलेज गैयामोन जोङो गिटारखौनो दैफेरनो मोनाखै जोङो जास्ट जोङो गामियावहाय थानानैहाय जोङो माब्लाबा हारमुनियाम आरो माब्लाबा सिफुं बेफोरखौहाय जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसे सेरजा बेफोरखौ जोङो नुबोदों आरो आंनि आफाया गोदो बेनजु होननाय मोनसे दामग्राखौ दामोनो नाथाय आं बे समाव उन्दैमोन आरो आफायाबो बे समावहाय आंखौहाय माब्रै दामनांगौ बेखौ फोरोंलाङाख्सै नाथाय आङो दा देरनानै नुबोबाय रोंबोबाय आरो मबाइल टिभिफ्रावहाय दा नुनो मोनो जाहैबाय जे गोबां आइजोफ्रानो बा गोबां जोहोलाव सेंग्राफ्रानो बोराइफ्रानो दामनानै रंजानायखौहाय आङो नुनो मोनबोदों दा बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआवहाय आङो ओरैबायदि रिग्रेट जायो जाहैबाय जुदि आङो गिटार दामनो गोरोंमोनब्ला आंबो सासे टप सिंगार जाहैनो हागौमोन होननानै आङो साननानै लायो आरोखि आं बेराद रिग्रेट खालामो नाथाय मा खालामनो आङो बे दामनाय देनायफोरनि गेजेरावहाय आङो मोनसेखौबो आङो रोंनो हायख्सै दा बेनिखायनो आंनि साननाया बेनो आं दाबो गोसोआव सानबाय थायो दिनैनि बे थारिखनि सिगांनिफ्रायनो आङो मेथाइ खनोब्ला ओरैनो रोङाब्लाबो आङो गिटार दामनानैहाय आङो ओरै मेथाइ खनो दा बेनो आरोखि आंनि एसप्रेसन खालामनाया मथामथि आं जे गिटार रोङाख्सै आङो बेखौ आं बेराद रिग्रेट जायो आरोखि दा बिनिखायनो आङो सानो जाहैबाय आं गिटार बानायसै साननानै आङो सम सम सानो आरो गिटार बायनानै आङो सोलोंनायसै आं मेथाइ खनग्रा जानायसै गामिफ्राव एबा गिरजाफ्रावबा जिखुनु फंसनफ्रावहाय आङो बिदि साननानै आं बेराद आबसुस जायो आरोखि आङो बेराद गोसो दङ गिटारखौ सोलोंनो गिथार दामनानै मेथाइ खननो